आं नै दा जिहेतुके जोङो ना हमनानै जोङो जायोमोन जानानै नै दा जोङो गथ' गथायखो जों जोंफोरबायदि खस्थ' मावनानै दाजा होननानै भाबियो आरो नाखौथ' मोनो थांब्लालाय मोननाया खिन्थु जोङो नै दा आं बायदि दाजा ओरै होननानै आं सानो आरो नै दा जाहा गथ' फिसाया जिहेतुके नै दा बम्बाइआव थाङो बम्बाइआव थांनानै नै दा थाखा फैसा आरजिहैदो नै दा बर्थमान सारे अथ्र' हाजार ना मा मोनो नै दा आफेल कम्पानियाव दङो आरो बिनिफ्राय नै दा बिनानाव सासे दङ गावनो फरायनायखो दोननानै गावनो थांनानै नै दा बिनानावनो नै दा बिए हालागै फरायहोबाय गाननाय जुमनाय होबाय दं आरो आंबो ओरैनो साबन इथादिनि खरसा बहनो माब्लाबा आरो माइ माइरंनि बहनो आंहाथ' खिथि बाथिबो गैया नालाय नै आं खासि दादि थेबब्लानो हाजिरा मावनो लांजायो आरो नै दाबो दं आं हाजिरा मावनाय आं मावगासिनो दङ खिन्थु आं बायदि नाफोर हमजानाय जेफोर सारनाय बेफोरखो आं थारमाने बाजायो आरो मोनसे मालायनि जिउखौ बुथारबाय थानाय जायो आं गतिके आं गारबाय आरो इखो आं ओरैनो मालायनि सेथारनाय बा बुथारनाय बेफोरखोसो नै दा जायो आरो नै दा मंगलबारफोरखोबो मानियो आं दा इफोरबायदि बया खामानियाव थांलिया आंनि फिसायाबो जाहाथे बे खामानिखो दा लाथोसै बया नङि बुस्थुथ' मालायनि जिबन बुथारबाय थानाया गतिके आंबायदि दा जा होननानै सानो आरो आं दा इ गतिके गथ' फिसायाबो सानो आं थानायाव नोंसोरो एख' सिन्था खालामनो नाङा आं नोंसोरनो माइ माइरंनि फैसा थाखा हरबाय थागोन आरो ओरैनो एसे एनै मावबाय था न'खरफोराव दा गय दंफां दं बेफोरखो बोसोराव फान बेयावबोथ' नै दा दस हाजार गाहाम मोनो आरो अमा दं अमाखोबो फान मोखौ आरो गाय दं बिमा फिसा इसोरखोबो सामलायनानै गिदिर जायोब्ला फाननानै फैसा थाखा मोनगोन गतिके इफोरबायदि ना इबादि सारनायाव दा थां ओरै होननानै बुंदो आरो फिसाया इबायदि होननानै आङो नै दा गारथ'बाय आरो नै दा आं हाजिरायाव इसे धरमा सिस्टेमाव आं नै दा सोलियो आरो मालायनि जिबनफोरखो मारिला आरो इखिनियानो आंनि फिसायाथ' नै दा साख्रि मोनो ना मोना नै दा हिनजावसायाथ' दा बर्थमान बिए फरायबायानो दं दा उनाव आरो साख्रि मोनब्ला मोनबाय मोनाब्लाथ' एसे माबायानो थासिगोन आरो थेवबो गोरोंखिनिया एसे जाना थाथोंसै आरो हौवासायाथ' दा आरो बे लेबार मावदोआरो नै दा बम्बाइआव इयो बिबायदिनो सोलिबाय दं आरो दा बर्थमान जों सुखाव दं आरो बर्थमान नै दा एख' डिस्टार्ब गैथ'वा जानाय लोंनायनिबो आरो आं नै एबार आरो सब्बिस मन मोन्दों थिखा होनानै माइ हानानै थांनाय बोसराव त्रिस मनमोन एबाराव अलप खम जादों आरो इ मुसालमानफोरा फायनानै इसे गब्लंलांजोब्बाय ना माइ दै हानाया एम्फौबो जादो इनुदे इ कारने खम जादो आर एबार मोननाया नङाब्ला थांनाय बोसोरनि बायदि मोनगौमोन आरो इखिनियानो जोंनि ओनसलाव मोनो नाथुर मोनो गोरि ना मोनो आरो बिनिफ्राय बेंसि मोनो लावफुथि मोनो मागुर मोनो आरो कमलखाथ दङ आरो सेनारफोर दं आरो इनिफ्राय रौफोर दं जापानबो माफा मानै मोनो ओरै रखम आरो इखिनियानो आंथ' नै दा एखदमबारे नाखो बिराद मोजां मोनो एखदम कमलकाटखो एखदम खर' सर' गोदैना इयो बिराद मोजां मोनो आं इखो खिन्थु बेलेक नाखो बारा एसे मोजां मोना आरो इखिनियानो